अहाँके हम सभसँ पहिने जन्मदिनके बारेमे कुछौ बताइ दै छियै जन्मदिन सभीके के लिए सभसँ महत्वपूर्ण होइ छै जन्मदिनमे अबके जमानामे केक काटै छै होटल सभमे जाकऽ पार्टी वार्टी करै छै आओर विवाह विवाहोके बारेमे हम कुछौ बताइ दै छियै विवाहमे बहुतसँ कार्य होइ छै जेना कि मेहन्दीके रसम हल्दीके रसम आओर तिलक ई सभी कार्यक्रम होइ छै हँ विवाह विवाहमे दुल्हा दुल्हन तैयार वैयार होइके मण्डपमे बैठे छै मण्डपमे पूजा होके फेरा होके तब शादी पूरा अच्छासँ सम्पन्न होइ छै अभीके जमानामे अभीके जमानामे सभी लोग होटल मे जाकर शादी करै छै पहलेके जमानामे सीधा मन्दिरेमे जाकर शादी करा दै छै अभीके जमानामे बहुते चीज शादीमे करै छै जाहिसे ई अरेन्ज मैरेज तऽ बहुते कुछौ कराइ छै पहले तऽ सीधा शादिये करा करा दै छै तनि हम जन्मदिनके बारेमे अहाँके बता दै छियै पहले पहले पहले जन्मदिनमे बच्चा लोकके कुछौ न करै छै आओर अभीके जमानामे बच्चा सभके तोहफा दै छै परिवार वरिवारके बाहर वाहरके सभके बुलाके बहुते कुछ कराके सभके विदा करै छै